नमस्कार हाँ हमें कपड़ा चाहिए आपके पास कपड़े की दुक़ान है हमने सुना है हाँ हमें तीन बच्चों के लिए कपड़ा खरीदना है अपने लिए भी अपने आदमी के लिए भी कपड़ा खरीदना है बच्चों के लिए हाँ किस जगह पर है

अच्छा तो हमें लड़कियों के लिए भी साड़ी चाहिए लहँगा चाहिए अपने लिए भी साड़ी चाहिए और लड़के के लिए पैन्ट शर्ट चाहिए एक छोटी सी बच्ची है उसके लिए फ़्रॉक चाहिए सब मिल जाएगा हाँ अपने आदमी के लिए चड्ढा बनियान लेंगे मिल जाएगा किस रेन्ज में देंगी कितने तक के देंगी नहीं फिर भी बताइए ना एक सेट कितने का देंगी अरे भैया बहुत ज़्यादा बता रही हो उतना उतना मेरा बैलेन्स मेरे पास नहीं है मैं कैसे लूँगी हाँ तो हमें पाँच छह सेट कपड़ा चाहिए हमको पेटीकोट वग़ैरह ब्लाउज़ रेडीमेड सब मिलेगा अच्छा और बच्चियों के लिए कपड़ा भी छोटा छोटा जो होता है जीन्स टॉप पैज़ामा कुर्ता सिला सिलाया मिलेगा कि कपड़ा मिलेगा अच्छा तो हमें साड़ी भी चाहिए बनारसी साड़ी मिलेगी कॉटन जॉर्जेट जब आप बताएँगी कि यहाँ कौन कौन सा कपड़ा है तभी तो आएँगे समझेंगे तो आएँगे कौन कौन सा कपड़ा मिलेगा कौन कौन क्वालिटी का नमस्ते